तऽ हँ

हुँ तऽ आबू अच्छा तऽ नहिए हइ आब आबैहिए तऽ घुमि फिरि लेब चलि जाएब बहुत पङ्गा चलै हइ घेरघार हुअए हइ हँ अएबै तऽ सबेरे घुमि आओरकऽ अपन चलि जाएब अच्छा जगह नहि हइ पाइ कौड़ी लऽ कऽ नहि आएब अएबै तऽ सबेरे घुमिफिरिके अपन चलि जाएब हँ जतेक सबेरे अएबै ओतेक सबेरे अपन चलि जाएब मारिकाट बेसी चलै हइ हँ

हँ आबै छी तऽ सबेरे घुमि फिरि लेब अपन चलि जाएब इहाँ बेसी मारिकाट होइ हइ घेरघार होइ हइ गाड़ी ताड़ी लगबैके बेबस्था नहि हइ घुमिफिरि लेब अपन चलि जाएब

हँ अहाँ अएबै तऽ अपन आनठीसँ आएब दिन देखार घुमिफिरि लेब अपन चलि जाएब गाड़ी घोड़ा लगबैके नहि हइ बेबस्था साइडमे अपन लगा देबै तऽ हँ हँ अच्छासँ अपन आएब घुमैफिरैके मोन हो तऽ चलि आएब अपन सबेरे हुँ जतना जल्दी अएबै ओतना जल्दी अपन चलि जाएब घुमिफिरिके अच्छा ठीक हइ तऽ आएब अपन बढ़िआँसँ घुमिके अपन जाएब रखै छी हँ राखू